सभी स्कुल में एक इतिहास का टीचर होनी चाहिए जो बताएँ कि कब विश्व युद्ध हुआ था कब देश आजाद हुआ कौन सी ईस्वी में क्या हुआ सभी स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए इतिहास की कब दांडी यात्रा पे गए थे गाँधी जी या फिर कब गाँधी जी का जन्म हुआ कब गाँधी जी का मृत्यु हुआ कौन गाँधी जी का ये मार दिया क्या किया नहीं किया सब सारे चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए सभी को ये शिक्षा मिलनी चाहिए देश आजाद मेरा कब हुआ था क्या हुआ था सभी को पता नहीं है सभी स्कूल में इतिहास की टीचर नहीं हैं इसके ले कर सभी को इतिहास पढ़ाई नहीं जाती है ये सब सरकार की कमी है सभी स्कूल में सुविधाएँ नहीं दी जाती है जितना हो सके सभी स्कूल में टीचर बहाली की जाए सभी बुक सबको पढ़ाई जाए सभी सब चीज़ का ज्ञान होनी चाहिए सब स्कूल में टीचर नहीं होने के कारण सभी स्कूल में इतिहास की पढ़ाई नहीं होती है ये सब बच्चे को जानकारी नहीं मिलती है जिसके ले कर सब क्वेश्चन पूछा जाता है जब इंटरव्यू में बच्चा फेल कर जाता है बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है ये सब सरकार की कमी है सभी स्कूल में टीचर दे नहीं पाते हैं और बच्चे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं इसके ले कर पूरा देश पीछे है सभी देश आगे चल रहा है भारत में सभी चीज़ का सुविधाएँ होनी चाहिए सब स्कूल में से टीचर होनी चाहिए जो सभी बुक पढ़ाई जा सके बच्चे आगे बढ़ सके बच्चे अपने अपने भविष्य के लिए सब पीछे हो रहे हैं बच्चे को सभी सुविधाएँ मिलनी चाहिए सभी स्कूल में इतिहास की पढ़ाई होनी चाहिए कब ईस्वी में क्या हुआ था नहीं हुआ था सब बच्चे को जानकारी होनी चाहिए यही सब जी के में पूछा जाता है जो बच्चा बता नहीं पाता है नहीं बताने के कारण बच्चा पीछे हो जाता है और सभी जानकारी नहीं मिल पाती है बच्चे को सभी टीचर रहने के कारण नहीं रहने के कारण टीचर की कमी के कारण पढ़ाई नहीं होती है जितना बच्चा है उतना टीचर नहीं है स्कूल में जिसके कारण सभी घंटी में बच्चे खेलकूद करके अपना समय व्यतीत करते हैं बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं इसीलिए सभी स्कूल में सब चीज़ का टीचर होनी चाहिए इतिहास की सभी टीचर सब स्कूल में पढ़ाना चाहिए